औ सुबिदायाथ' मोजां आनो आंनियाव हाय फिसिलिथियाथ' मोजांयैनो दंआंना हटेला खारेन आबो बार' गन्टा थायो होनजायो सानाव खुनु थांखाया दैफ्राबो माबा जोबखा दंजोब खायो रेदि जोबखा नङा बिदि जाबावनाय नङा आंनिफ्रायनो दाइरेक बुखिं थांखागोन गारि जुदि नों फैयोबा फैखागोन थांखागोन जानाय लोंनाय गासिबो मोजां जोब बिदिखौ सुबिदा गैया फैजागोन औ फैनो हागोन आबेहाय दङ फंबाइआ दा मोजांजोब मोजांजोब फैनो हागोन जिखुनुजाया नों फैबा खबर बानायबानो जाबाय ओमफ्राय स्टेसन निफ्राय आं गारि बुखिं बानायना हरखागोन आंनिफ्रायनो नों सफै नों सफैब्ला माबा बानो जाबाय आंनिफ्रायनो थांगोन गारिया बारा गोजान जाया स्टेसन निफ्राय दुइ खिल'मिथार ल' जागोन बिनिफ्राय थांखागोन आं गारि बुखिं खालामनानै हरगोना आंनिफ्रायनो प्रब्लेम गैया फैजागोन औ सुबिदा दंजोबो गासिबो

सुबिदायाथ' जोंनिफ्राय मोजां मोजां सुबिदा बेरायनो हानाय दङ बेरायफैनो हागोन बेनिफ्राय जेन'बा आंनि हरैनिफ्राय थांनानै सि आइ थि नायफैनो हागोन बड'लेण्ड इउनिभारसिथि नायफैनो हागोन नोङो मारथियार्स फोरनि माबाफोर नायफैनो हागोन सुबिदा दं बेरायफैनो हागोन

औ औ दे औ फै दे औ अखे अखे दे फै औ रुमआ मोजां गोजाखा सिनथा खालामनो नाङा मोजां गोजा

औ औ दे